मच्छरसँ होइवला बीमारी जेना डेंगू बुखार आओर मलेरिआसँ बचाव सबसँ पैघ यदि कोनो साधन अछि तऽ घरके आओर अगल बगलके सफाइ सफाइसँ सफाइएसँ ई बिमारीके बचाव कएल जा सकैत ओना प्रत्येक मनुष्यके प्रत्येक मनुष्यके घरमे अलग अलग मसहरी लगाकऽ सुतबाके चाही जाहिसँकि मच्छर नहि काटै आओर एहिसँ मलेरिआ आओर डेंगूसँ बचाएल जा सकैत अछि